जी साढ़े इद्धर इक ग्राउंड ऐ जेह्दा नांऽ जांडी ग्राउंड ऐ जेह्ड़ा बड़ा फेमस ऐ साढ़े इद्धर लाग्गे तीगे दे सारे लोग बच्चे बूढ़े सारे जने बाक करन बडलै उद्धर जंदे ऐ अस स्पैशल उत्थै रन्निंग आस्तै जन्ने आं सारे जने सानूं रन्निंग करना बड़ा पसंद ऐ सानूं अस अपने पैह्लें सुबह उट्ठियै पैह्लें में सारे अपने दोस्तें गी तिन्न चार यार दोस्तें गी फोन करनां भला अज्ज रन्निंग उप्पर जाना ऐ जे ओह् आखदे हां जाना ऐ तां फिर में उ'नें गी सद्दी लैन्नां उद्धर फिर अस जेल्लै उद्धर जन्नें तां फिर पैह्लें अस करनें पैरें दी ऐक्सर्साइज करनें क्योंकि थुआढ़े पैर पैरें क पैरें दी ऐक्सर्साइज करने पौंदा मतलब पैरें गी ठोआलने पौंदा पैह्लें भला तुस थुआढ़े पैर थोह्ड़े वार्मअप करने पौंदा मतलब थोह्ड़े जेह् गर्म होन ते फिर पैर जागी जान भला ओह्दे बाद च अस दौड़ लान्नें दौड़ लान्नें जेल्लै त्रै चार जनें फिर सानूं बड़ा शैल लगदा कन्नै अस साढ़े लेई ऐक्सर्साइज होई जंदी इक टाइप दी दौड़ लाने कन्नै साढ़ा शरीर बी ठीक रौंह्दा फ्ही अस दौड़ लान जन्नें जेल्लै ते तिन्न चार किलोमीटर दौड़ लाइयै औन्नें फिर ओह्दे बाद च अस ओह् करनें परतियै पैरें दी ऐक्सर्साइज करनें फिर अस जम्प करनें जम्प करियै फिर ओह्दे बाद च फिर अस पैरें दी ऐक्सर्साइज करनें ल'त्तें दी ऐक्सर्साइज करनें क्योंकि फिर साढ़ा केह् पता अस जेकर अस ऐक्सर्साइज नेईं करचै ते फिर साढ़ियां ल'त्तें ते पिन्नियां फुल्ली जंदियां न ते पिन्नियां पिन्नियां मतलब ल'त्तां गै होंदियां मतलब ल'त्तें च जेह्ड़ा खून होंदा फुल्ली जंदा ऐ इक ज'गा ते तांइयैं फिर सानूं ऐक्सर्साइज करने पौंदी ओह् फिर ओह्दे कन्नै पता केह् होंदा जे ल'त्तां फुल्ली जान पिन्नियां फुल्ली जान ते फिर साढ़े कोला अगले दिन चलन बी निं होंदा ऐ बड़ी पीड़ां करदियां न भिलां पेई जंदियां मतलब लोग तुसें सुने दा होना भिलां पौंदियां जेह्ड़ियां ओह् पेई जंदियां तांइयैं दौड़ने दे बाद ऐक्सर्साइज करना जरूरी ऐ ऐक्सर्साइज करने होन्नें फिर ओह्दे बाद च अस अपनी डाइट उप्पर ध्यान दिन्ने होन्नें जेह्का फिर ओह् चने चुने बगैरा खाद्धे खन्ने होन्ने आं फिर ओह्दे बाद च होर ग्राउंडें दे बारे च बी ऐ साढ़े इद्धर दो तिन्न ग्राउंड होर ऐ जि'यां कदें कदें मेन रोड साइड बी चली जन्नें फिर कच्चा ग्राउंड बी ऐ इक दो इद्धर अपने म्ह्ल्ले च गै ऐ कच्चा ग्राउंड बी ऐ उद्धर बी चली जन्नें कदें दौड़ लान फिर ओह्दे बाद च अपना सब किश करनें अस ऐक्सर्साइज करनें उद्धर जाइयै फिर अपना रोटीन जो बी ऐ दिक्खनें फिर अपने दोस्तें कन्नै ऐक्सर्साइज करियै फिर अस घरै गी चली जन्नें फिर केह् पता शामीं आचै परतियै दौड़ लान जन्नें अस फ्ही अस इत्थै दो टैम दौड़ लान्ने होन्नें बडलै बी लान्ने होन्नें केईं बारी केईं बारी शामीं बी लाई औन्ने होन्नें ते केईं बारी केह् केह् होंदा भला अस अपनें दोस्त गी फोन करचै ते फिर ओह् फोन नेईं चुकदा ते फिर थुहानूं कल्ले जाना पौंदा फिर अस कल्ले फोना र गाने लाइयै फिर कल्ले दौड़ लान्नें फिर कल्ले ऐक्सर्साइज करनें बट दो जे ते दो तिन्न जनें होन फिर दौड़ लाने गी मजा औंदा थुहानूं पता ऐ ना कल्ले कोई कम्म गी मजा निं ऐ दो तिन्न जनें होन ते कोई थुहानूं मजा औंदा थुहानूं पर कहें कल्ले जे थुहानूं कल्ले लाने दा मन ऐ ते तुस कल्ले बी लाई सकनें बट दो त्रै जनें कन्नै दोस्तैं कन्नै दौड़ लाने दा जो मजा ऐ ओह् कल्ले च नेईं ऐ ते एह्दे कन्नै थुआढ़ा कन्नै लैवल बधदा कन्नै बंदे दी स्पीड बधदी जिन्ने दोस्त होन ओह् थुहानूं कंपीटीशन दिंदे थुहानूं थुआढ़ी दौड़ने च मदद करदे थुहानूं ओह्दे च प्रो बनांदे दौड़ने कन्नै थुआढ़ी केह् पता स्पीड बधदी फिर थुआढ़ा शरीर बी ठीक रौंह्दा जिन्ना तुस दौड़ो ना उन्ना थुआढ़े आस्तै खरा ऐ दोस्त थुआढ़े थुहानूं पूरा मदद करन गे थुआढ़े कन्नै कन्नै केह् पता तु के केईं बारी केह् होंदा दौड़दे दौड़दे साढ़ा पैर पूर मुड़की जंदा थुआढ़े दोस्त जेह्ड़े दो दोस्त कन्नै होऐ ओह् थुहानूं केह् पता थुआढ़े कन्नै होऐ ते फ्ही केह् पता थुहानूं लेई जान चुक्कियै लेई जान ते जे तुस कल्ले होगे ते फ्ही तुस कोह्दी हैल्प मंगगे ते फिर ऐक्सर्साइजां बी केईं ऐसियां जिस्सी दोस्तें दी जरूरत होंदी जि'यां ओह् होंदी दो तिन्न ऐक्सर्साइजां होंदियां जिस्सी दोस्तें दी जरूरत होंदी कन्नै दोस्तें नै ऐक्सर्साइज करने कन्नै मजा आई जंदा हर इक चीज च हैल्प करदे फिर ओह् साढ़ी फ्ही थुहानूं पूरी मदद दिंदे थुआढ़े दोस्त दोस्तें कन्नै जेह्ड़ी ओह् ऐ ना मजा ऐ ना ओह् कुसै कन्नै निं ऐ सिद्धी जेही गल्ल ऐ जेह्ड़ी दोस्त हैन ते सब कुछ ऐ होर कुछ निं बट थुआढ़े होर बी ऐ जेह्ड़े ग्राउंड ऐ ग्राउंडै च बी उ'आं जे जेल्लै तुसें जाना पर ओह्दे बास्तै ध्यान रक्खना स्पैशल ध्यान रक्खना पौंदा भला बूट बाट पाइयै जाओ क्योंकि चप्पल चुप्पल च जाइयै पा पाइयै जागे तुस तां थुआढ़ा पैर बी मुड़की सकदा तांइयैं अपनी सेफ्टी पैह्लें दिक्खनी तुसें दौड़ने कोला पैह्लें सब कुछ दिक्खना फ्ही तुसें जाइयै ओह्दे बाद च पूरी रुट्टी मील अपनी पूरी लैनी दौड़ने बास्तै जेह्ड़ी जरूरी चीज ऐ भला खाना जरूरी ऐ कमजोर होगे तुस ते फ्ही तुसें सोआह् दौड़ना तांइयैं अपना पूरा ध्यान रक्खना जे तुस कमजोर होगे ते दौड़ लाग्गे ते फिर तुसें चक्कर खाइयै गै पेई जाना तांइयैं अपनी मील उप्पर पूरा ध्यान देना फिर दौड़ना थुआढ़े आस्तै दौड़ने नै थुहानूं बड़ा फायदा ऐ भला कन्नै थुआढ़ा जेह्ड़ा रूट ऐ ओह् स्हेई होना चाहिदी मतलब जे थुआढ़ा रूट पथरीला ऐ ते थुआढ़ा पैर मुड़कने दा बड़ा चांस ऐ ते जे थुआढ़ा रूट स्हेई ऐ मतलब ठीक ठाक ऐ ग्राउंड टाइप ऐ ओह् बड़ा स्हेई ऐ थुआढ़े मूजब ओह्दे नै थुआढ़ी पूरी ओह् थ्होनी पैर पूर मुड़कने दा डर घट्ट होना कन्नै थुहानूं पूरा पता लग्गना भला तुस किन्ना दौड़े किन्ना मीटर दौड़े किन्ना चले सब कुछ पता लग्गना साढ़े इद्धर सब लोग इक्कै ग्राउंड जंदे ऐ ते ओह्दा नांऽ ऐ जांडी ग्राउंड मता उ'ऐ यूज होंदा बट केईं बारी केह् होंदा भला ओह् थोह्ड़ा दूर ऐ पिंडै कोला जित्थै हून जाने गी मन निं करदा ते फिर अस लाग्गै जन्नें लाग्गै साढ़े ग्राउंड ऐ इक ओह् ऐ कच्चा रोड कच्चे रोड पर गै जन्नें केईं बारी फिर ओह्दे बाद च कदें कदें कदें अस मेन रोड़ उप्पर बी चली जन्नें मेन रोड़ उप्पर बी पूरा लभदा भला अस किन्ने मीटर तुस दौड़े सोलां सौ तुस दौड़े दो ज्हार मीटर दौड़े इ'यां पता लग्गी जंदा ठीक ऐ बस होर कुछ निं कैह्ना जै श्री राम